سینٹرل دہلی ضلعے میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت اچھا ہے یہاں پر ہر ماہ ایک کیمپ لگتا ہے جو کہ بیماروں کو مُفت علاج دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بیماریوں کا بھی کم ہے حالیہ دور میں ڈینگو ملیریا چِکن گنیا کی بیماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے کجریوال سرکار نے یہاں پر دس کیمپ لگائے ہوئے ہیں ہر تھوڑی دوری پر ایک کیمپ ہے جس میں لوگ جاکر اپنا علاج مُفت میں کرا سکتے ہیں یہاں کے ہسپتالوں میں بھی مُفت علاج دستیاب ہیں بہت سے جانچیں ایسی ہیں جس کے لیے مریض کو دس دس ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے تھے لیکن سینٹرل ڈہلی ضلعے کے سرکار نے یہاں پر صحت کا نظام بہت اچھا کردیا یہاں پر اب دس ہزار کا ٹیسٹ پانچ ہزار میں بھی نہیں اُس سے بھی کم میں ہوجاتا ہے